हाँ जी जो आपके यहाँ पर जिस भी कंपनी की मॉडल की गाड़ी आई हैं जो मुझे उसके बारे में जानकारी चाहिए थी और जो नया मॉडल है उसके बारे में यह तो आप मुझे लेकिन उसमें यह कहाँ पर है आपका ठीक है ठीक है और कुछ अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी लगते हैं आप ज़रा बताइए अच्छा और आप बाइक के बारे में बता सकते हैं क्या जो भी जो नया मॉडल आया है उसके बारे में आप थोड़ा और बता सकते हैं ताकि मैं अच्छा हाँ जी अच्छा जी देखते हैं और कितनी बजे तक मतलब कितनी बजे ओपन होता है अच्छा ठीक है ठीक